ہمارے گاؤں میں جیسے کہ گاؤں میں لرائی ہوتا ہے تو گھر کا معاملہ ہے تو گھر کے گارزن لوگ بیٹھتے ہیں آپس میں بات چیت کرتے ہیں کیا ہے نے ہے اس کو سہی کرنا ہے اگر نہیں ہو پاتا ہے گھر کی گارجنوں سے تو فر ہمارے گاؤں کے دس لوگ پنچایت وغیرہ بیٹھاتے ہیں دس آدمی مل کے بیٹھتے ہیں پھر اس کا اس کا سے حل نکالا جاتا ہے کہ کیا کیا جائے کیسے ہونا چاہیے کیا غلطی ہے کس کا ادھر ادھر باتیں ایک دو آدمی دس آدمی بیٹھ کے سب کا بات کو ادھر ادھر کر کے سب کو بیٹھا کے اپنے دروازے پہ بیٹھتا ہے دس لوگ پھر اس کا حل نکالا جاتا ہے کہ کیا کیے کیسے ہونا چاہیے وہ گاؤں میں فر لڑائی ہوا خاندان میں تو آپس میں سب مل کے بیٹھتے ہیں پھر یہا کے اپنے بچے لوگوں سے بولتے ہیں کیا کس کا غلطی ہے نہیں ہے تو اس کے اس کاان حل نہیں ہوتا ہے تو فری رہ کے بولائے جاتا ہیں